रामदेव बाबा की पिनहै छै केनहो दाढ़ी छै बड़ा बड़ा दाढ़ी छै केश छै आरू जो की सब सिखाबै छै दौड़ेलए कहै छै बैठके साँस लए ला कहै छै रामदेव बाबा आ ओकरो की सब प्रॉब्लम छै केना कऽ ओ योगा करलो जाइ छै केना की करलो जाइ छै ओएह सुनी बतैलो जाइ छै बहुत अच्छा छै सबचीज सिखाए रहलो छै रामदेव बाबा केना कऽ होतै दौड़ेमे अपनो बॉडी बनै छै बॉडी कम होइ छै